میں سرد موسم میں سفر کرنا چاہتا ہوں اور سردیوں کا موسم مجھے بہت پسند ہے اور اچھا بھی لگتا ہے سفر کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے کہیں بھی جانے کرنے کے لئے سفر کرنے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے اور بہت آسانی ہوتی ہے سردیوں میں بہت اچھا خوشگوار موسم رہتا ہے